میں نے کچھ ٹائم پہلے میشو سے ایک کرتی آرڈر کی تھی اور وہ مجھے ریسیو ہو گئی ہے وہ بہت پیاری کرتی ہے اور میں بہت امپریس ہوں کہ میشو نے ایسی کرتی مجھے دی ہے اور اس کی کوالٹی کپڑا بہت ہی زیادہ اچھا ہے میں اس کرتی سے بہت خوش ہوں اور ایکچوئل میں میرے کو یہ کرتی میرے فنکشن سے جسٹ ایک دن پہلے مل گئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے ڈلیوری بالکل ٹائم پہ ہوئی ہے میشو نے بہت اچھا پروڈکٹ دیا ہے اور میری فیملی بھی بول رہی ہے کہ وہ بھی میشو سے اب تین چار کرتیاں منگانا چاہیں گی اور میشو بہت اچھا پروڈکٹ دیتے ہیں میں نے اور بھی لوگوں سے مطلب سنا تھا تو میں نے آنلائن آرڈر کیا تھا مجھے ٹرسٹ نہیں تھا آنلائن شاپنگ پہ کیونکہ میں نے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں منگائی ہیں جو خراب نکلی ہیں پر میرے کو لگتا ہے کہ میشو جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے اور تھینک یو سو مچ اتنی اچھی کرتی دینے کے لیے یہ مطلب بہت اچھی ہے میں اس کو ریگولر بھی پہن سکتی ہوں اور میں اگر باہر جا کے پہننا چاہوں تو بہت اچھا لک آئے گا میرا اور اس کا کلر بھی بہت زیادہ پیارا ہے جیسا بالکل دکھایا تھا ویسا ہے سائز بھی بالکل ایک دم پرفیکٹ ہے میری ہی باڈی شیپ ایک دم کرو پہ بیٹھی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کی کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہے اس کا ورک جو آیا ہے چکن کاری کرتی تھی میری اس کا جو ورک آیا ہے وہ بھی بہت زیادہ پیارا آیا ہے میرر ورک سب کچھ بہت پیارا آیا ہے